जि'यां साढ़ा एरिया उधमपुर ते इ'त्थें जादा रौह्ंदे हिन्दू रौह्ंदे मुसलमान रौह्ंदे ते सिक्ख बी रौह्ंदे बिच बिच ते बिच बिच ईसाई जेह्के इ'यां आइया ओह् बी रौह्ंदे ओह्दे बाद अगर लेकिन जादातर इ'त्थें रौह्ंदे हिन्दू उ'आं अगर अस बाह्र जाचै अपने एरिया च थोह्ड़ा बाह्र जाचै अपने रीजन च आचै उ'त्थें भी जि'यां उधमपुर च ते जादै हिन्दू ऐ उ'त्थें जादै ओह् निं हैन मुसलमान ते जादा सिक्ख बी निं हैन जादातर हिन्दू ऐ अगर अस जाचै जम्मू ते उ'त्थें बी जादा हिन्दू आई दे उ'त्थें मुसलमान आई दे जेह्के उ'त्थें बहोत सारे मुसलमान आ दे उ'त्थें हून अस कश्मीर दी साइड जाचै ते उ'त्थें छडे़ मुसलमान न उ'त्थें जादै मुसलमान ई ऐ उत्थें हिन्दू घट्ट न ते सिक्ख ते ऐ निं हैन बिलकुल ते जादै हिन्दू न इ'यै साढ़े एरिया जेह्का डोडा जाचै ते उ'त्थें बी जादै मुसलमान न किश्तवाड़ जाचै उ'त्थें बी जादै मुसलमान हून अस साम्बा जाचै ते उ'त्थें जादै हिन्दू ते सिक्ख न मुसलमान ऐ निं हैन जादा मुसलमान बड़े घट्ट उ'यै की जि'यां जि'यां एरिया अग्गें करदे जाह्गे उ'त्थां दे एरिया दे स्हाब ने जेह्की कम्युनिटी जादै होग ते उस्सै स्हाब नै में तुसें ई सनाऊ ओड़ेआ